हमारे जोधपुर की राजनीति में बहुत सुधार आया है हमारे यहाँ पर बाली देवी नामक एक औरत है जो हमारी यहाँ की अध्यक्ष हैं उन उस ने उस ने हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं यहाँ पर पानी के प्याऊ गऊ गऊ माता के लिए यहाँ पर पानी के लिए स्वस्थ जीवन और यहाँ पर सड़कें सड़कें पहले बहुत टूटी हुई थी उन सड़कों ने हम ने इस सड़कों का हम ने एप्लीकेसन हो गई उन्हों ने हमारे हमारा यह ढूंढ के हमारा ये सड़कें बनाई हैं और जल का भी बहुत बड़ा महत्व बताया उन्होंने और उन्होंने यहाँ से शपथ ली है कि हम इस असोक कॉलोनी में कुछ भी ग़लत काम नहीं होने देंगे और पुलिस की सुविधा हमारे यहाँ पे चार टाइम पुलिस का राउंड होता है और चोरियाँ बहुत कम हो चुकी हैं उन के आने से धन्यवाद